नमस्ते यह कह रहे हैं कि हमारे परिवार के हम लोग पाँच छः लोग हैं आपके पास गाड़ी से आ रहे हैं कार खड़ा करने के लिए जगह है कि नहीं आपके पास अच्छा ठीक है आ रहे हैं जैसे कि खाने के लिए क्या क्या है आपके पास जो कि जी फ़िर अभी आ रहे हैं दो मिनट में आ जाएँगे ठीक आ रहे हैं हम लोग ऐ सी है कि नहीं आपके पास ठीक है तो यह करें की पनीर चौमिन है कि नहीं आपके पास

तो यह करें कि पैसा कितना लगेगा एक हज़ार

ठीक है नमस्ते